हम जब शादियों में जाते हैं तो इंजॉय करते ऐसे डांस में हो गया हिप हॉप डांस और शादी के कुछ गाने हैं उस पर डांस करते हैं सॉन्ग और संगीत में जैसे मेहंदी पर हो गया तो मेहंदी वाला सॉन्ग लगा कर उसका हम लोग उस तरीके से इंजॉय करते हैं जिस जिस हिसाब से शादी में जो जो फंक्शन होता है जो जो कार्यक्रम होते हैं उसी हिसाब से हम वैसे वैसे गाने लगा कर हल्दी पर हल्दी वाला गाना लगा कर और मेहंदी पर मेहंदी वाला गाना लगा कर तिलक पर तिलक वाला गाना लगा कर हम शादी में एंजॉय करते हैं और जब जिस दिन शादी होती है वहाँ पर उस समय शादी का गाना लगा कर शादी का हम लोग इंजॉय करते हैं और उस संगीत के दिन हम लोग गाने का भी अपने से गाकर भी कुछ गाने जो होते हैं उनमें गाकर भी शादी में एंजॉय करते हैं